میں نے بیگ لیا تھا اسکائی بیگس کا بہت اچھا بیگ تھا وہ اور اُس کے اندر خاصیت یہ تھی کہ اِس کے اندر اسپیس بہت زیادہ تھا اور بُکس وغیرہ بھی اچھی آتی تھیں اُس کے اندر اور اُس کا پلس تھا جو تھا اُس کا بیگ کا وہ بھی اچھا تھا اور کیا نام ہے اُس کے اندر بہت زیادہ اسپیس بُکس وغیرہ تھیں کلر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا بہت اچھا تھا لیکن اِس کے اندر ایک نگیٹیو ہے جو زِپ وغیرہ کا ہیں اُس کے اندر زِپ آگے جا کر چُھوٹ جاتی ہے زِپ وغیرہ صحیح نہیں ہو پاتی زِپ ایک ہی دم بند نہیں ہوتی تو وہ رہ جاتی ہے کُھل جاتی ہے زِپ